एल जी के जे हम फ्रिज नेने छेलहुॅं तऽ हमरा सबसे पहिने ई बात नहि बुझल छलएह जे कि बिजली के खपत कोना होइ छै फ्रिज मे तऽ हमरा तऽ ओहि टाइम मे जे छै से थ्री स्टार रेटिंग फ्रिज देलैथ ओ दोकानदार हम लऽ एलहुॅं लेकिन जब हम लगेलियैह तऽ कुछ दिन के बाद जे बिल मीटर मीटर जे छै बिल निकाललखिन तऽ बिल ओहिमे बढ़त वृहद बुझा पड़ल तऽ हुनका हम पुछलियनि जे बिल अत्ते किया बढ़ि गेले यौ तऽ ओ कहलैथ अहाँ जे छे सऽ एल जी के थ्री स्टार के फ्रिज लेलिएहै थ्री स्टार मे बिजली बेसी खाइ छै तऽ ई हमरा बड़ा खराब लागल हम तखन ई कि लऽ लेलहुॅं तखन तऽ हम फोरे स्टार फाइवे स्टार के लेतहुॅं फ्रिज तऽ बिजली कम खाइत तऽ ई हमरा जे छै से बड़ा बुरा लागल हम बड़ा पछतावा मे छी जे कि किया लेलहुॅं तखन ई थ्री स्टार बला फ्रिज